हमें बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल के बताए गये जो फ़ीसें होती है उनमें से आधी फीस देकर स्कूल में एडमिशन कराते हैं जैसे कि अगर हम हमारे बच्चे को एडमिशन के लिए स्कूल में लेकर जाते हैं वो हमें बताते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराएँगे तो आपको कितनी फीस भरनी पड़ेगी हम पहले उनसे फीस का पता करवाते हैं फिर उसकी आधी फीस देकर हम उनसे हमारे बच्चे का एडमिशन करवाते हैं अगर माना जाए कि वह हमें बताएँगे कि आपको अपने बच्चे की फीस दस हज़ार रुपये देनी है तो हमें कम से कम पाँच हज़ार से लेकर ढाई हज़ार तक देकर अपने बच्चे का एडमिशन कराना पड़ेगा और एडमिशन फॉर्म मिलेगा